हँ कहल जाउ जी

नहि कहाँ नजर पड़ै छै आब तऽ अपना इलाकामे जे अपन धरती के पानि परदेशी माछ रहै आब तऽ ओ सन्योगे दर्शन होइ छै बाजारमे तऽ आब बेसी आन्ध्राके माछ आबै लागल ओ ओ तऽ एकर सभक एकर सभक प्रजाति तऽ विलुप्ते जकाँ आब बुझना जाइ छै दर्शनो जे छै से असम्भवे धार पोखरिके पानि जे छै से दिनानुदिन घटल गेल लोकसभ उपछा कय कय कऽ माछके जीरा सहित जे छै से उपरि कय लेलनि आब नया जे छै से ओकर उत्पादने जे छै से बहुत बहुत कम भय गेल हँ एहि अपना धरती पर तऽ कवइ माँगुर सिन्घी के कोनो बाते नहि आ जँ रोहु कातल घुना भईचा तऽ ओकर तऽ कोनो चर्चे नहि कयल जाए अपन धरतीक जे हँ कोशी धारमे जे छै से कहियो कहियो बाहर निकलै छै कतहुँ कतहुँ भेटै छै लेकिन कमे सम अल्पे मात्रामे आहा हँ हॅं भुनाके पले आ रोहुके मुड़ा कतलीके पुछीके कतहुँ कोनो चर्चा छै ओकर कोनो जोर छै अपन धरती पर हँ आब हवे भेल जा रहल यऽ कि आब तऽ हाइब्रिडे माछ बेसी बाजारमे बिकाय लागल अपन देशी जी सरकार तऽ किछु किछु प्रयासमे छै जे आब पोखरिके जीर्णोद्धार चकपोखराके निर्माण ई सभ किछु पहल जे चाही से सरकारक दिशसँ कयल जा रहलै हँ लेकिन लेकिन समुचित विकास अखन जे छै से ओ होएमे एहि दिशामे मतस्यजीवीके हितमे ओ बड नीक नहि कहल जा सकैया ठीक ठीक